मैं अस्पताल से ज़्यादा घर का उपचार इसलिए पसंद करती हूँ कि वो हमें नुकसान नहीं करता है मैंने कई बार सुना है कि हमारे घर के बुज़ुर्ग बताते हैं कि खाँसी के टाइम अदरक का रस और शहद को मिला कर लेने से आपकी खाँसी चली जाती है और बुखार के टाइम घर पर हैं तो आप कावा बना कर पी सकते हैं ठंडे पानी की पट्टियाँ कर सकते हैं और यदि यहीं आप अस्पताल में जाएंगे तो एक तो आपकी फ़ीस ज़्यादा लगती है वो आपको दवाइयाँ देते हैं तो वो अच्छी नहीं होती हैं तो कहीं न कहीं वो आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं इसलिए मैं घर का इलाज ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ